हम अपन भाषा मैथिली भाषा बाजैत छी कतहु जाइत छी तऽ अपने भाषा बोलैत छी जेना कि दिल्ली भेल हरियाणा भेल कतहु गेलहुँ तऽ अपन भाषामे बोललहुँ ओना बाजल हिन्दी सभरङ्गके भाषा बोलल ओ नहि आबैए बोलय लेल जे मैथिली आबैए इएह हम भाषा बोलि कऽ इएह हम घुमाए फिराए कऽ इएह भाषामे बोलैत छी जे मैथिली भाषा छी दूसरा भाषा हमरा आओरकेँ नहि होइए बाजि नहि बाजैत छी हँ मैथिलीए भाषा बाजैत छी जतय जाइत छी घुमय लेल कि कतहु जाइत छी जेना बिहार जाइत छी दिल्ली जाइत छी कतहु जाइत छी घुमय फिरय लेल निकलैत छी तऽ जे हम बाजैत छी इएह भाषा बोलैत छी हम एहिसँ अलावा कोनो भाषा नहि बाजैत छी तऽ मैथिलीए बाजैत छी सभरङ्गके सभलोक भाषा बोलैए मगर घुमाए फिराए केऽ एके रङ्ग भाषा आबैए सभकुछ हिन्दी अथी भोजपुरी सभरङ्गके लोक भाषा बोलैए हमरा नहि होइए बोलि अपना मैथिली बाजैत छी जे हम ई भाषामे जतय जाइत छी ततय इएह भाषा बोलैत छी इएह आवाज निकालैत छी सभके सभकुछ सुनैत छी मगर अपन भाषा अपने हम निकालैत छी अपने बाजैत छी दूसरा भाषा नहि बोलैत छी जे नहि बोलैत छी जेना दिल्ली जाइत छी बाहर जाइत छी गाम रहैत छियै तऽ गाँवो जँका